काम करतां थंय चार लोग आसतात म्हणटगीत विरोध आनी कठीन परीस्थीती इ येतातूच हेज्या खातीर हांव म्हाज्या वतीन सदांच थंड रावप तेजेर विचार करप तितुल्यान बरे कितें काडूंक मेळटा ते काडप आनी तितुल्यान भायर कशे सरप हेजेर विचार करुन ती हाताळपाचो प्रयत्न करतां विरोध जालो जाल्यार ती दुसऱ्याक कशी पटोन दिवप कोणे विरोध केलो तेका ती कशी बरी आसा हे पटोन दिवप आनी तितुल्यान भायर सरप असो करुन जे उपाय बरें आसात ज्या उपायातल्यान तेकाय आनी म्हाकाय चड त्रास जायनात तशें जे कितें आसा उपाय तसो उपाय सोदून तितुतल्यान भायर सरप कठिण परीस्थीती म्हणजे पयलें तुये चितूंक जाय ही परीस्थीती कित्या खातीर येयली तितुंतल्यान कितें बरें जावं शकता कितें वायट जावंक शकता बरें जाता तें घेवन पॉयंटस तितुंतल्यान आनीक बरें बाशेन कशें ये करुं शकता हें चितून फुडें वचप आनी त्या कठीन परीस्थीतींतल्यान भायर सरप कित्याक चार चौग लोक म्हणले की चारुय मनशाची जी मनां आसात तेंचे जे ओपिनियन आसा ते वेगळें आसतां तुवे जे कितें ठरयलां ते सगल्याकूंच लायक जाता अशें ना आवडटा अशें ना त्या खातीर दुसऱ्यांचेय लक्षांत धरुन तेंकाय भितर मिसळून मिसळून घेवन त्या परिस्थीतीचेर कितें तरी उपाय काडून त्या हितुंतल्यान भायर सरप येत मेन